میں نے پینٹنگ تو نہیں لیکن ہاں ہاٹ سے ہاتھ سے بنائے ہُوا کارڈ اپنی ایک دِل عزیز دوست کو اُس کی برتھ ڈے پر جو ہے گفٹ کیا ہے جس کارڈ کو بنانے میں بڑی محنت لگی تھی اور جسے میں نے ایک چینل سے دیکھ کر بتایا بنایا تھا اور اُس کارڈ میں چھوٹے چھوٹے میں نے اینولپس رکھے تھے جس کے اندر میں نے اپنے جذبات کو جذبات سے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوٹس تھے جو میں نے اُس میں رکھے تھے اور جو اُسے بے اِنتہا پسند آیا ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی اک الگ ہی بات ہوتی ہے ایک الگ جذباتی قدر ہوتی ہے کیونکہ اُنہیں آپ بڑی محبت سے بڑی شائستگی سے بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور کیونکہ وہ آپ کسی اپنے کے لیے بناتے ہیں اتنی محنت آپ کسی اپنے کے لیے کرتے ہیں کسی غیر کے لیے آپ ہاتھوں سے چیز نہیں بناتے آپ بازار سے خریدتے ہیں اور دے دیتے ہیں تو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں بڑی محبت سے بڑی کیئر سے اور آپ جب دیتے ہیں آپ کے اندر ایک الگ جذبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ نے محنت سے بنائی ہے اور جب سامنے والا لیتا ہے اُس کے اندر ایک الگ جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اُسے پتہ کہ سامنے والے نے بڑی محنت سے بڑی محبت سے یہ چیز اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر کے مجھے دی ہے تو اِس کی ایک الگ قدر ہوتی ہے دینے والے کی زندگی میں بھی لینے والے کی زندگی میں بھی اور ایک اُس سے ایک الگ روحانیت پیدا ہوتی ہے جو اِس کو اور خاص بناتی ہے